साईं जय झूलेलाल गोलू रेस्टोरैंट मां था ॻाल्हायो न हा हा साईं ॿियों सुख मूं वटि महिमान त अचनि पिया ऐं घटि लॻभॻि ॾह माण्हू ईंदा मूं वटि त नॉनवैज में तव्हां छा ठाहींदा आहियो तीवण मच्छीअ में

अच्छा अच्छा ए कीमो कलेजी वग़ैरह मिलंदो छा अच्छा तव्हां हाणे ॻाल्हि ॿुधो न ए अमि चिकन चिल्ली पंज प्लेटूं लॻाये ॾियो ऐं असांजो मच्छी बि पंज प्लेटूं ऐं फ्राइ फ्राइ फ्राए मछ्ली लाग सां हा उहा पंज प्लेट उहे थियूं ऐं जीरा राइस थियो ऐं त सादी रोटी थी उहो मतिलबु माना ईअं सम्झो चालीह फुलका खनि ऐं माना थोड़ो चारि पंज प्लेटू राइस जीरा राइस ऐं हा चांवर चांवर जीरा राइस में ऐं त हूंदो न तां वटि इहो पंहिंजो रायतो रायतो ठाहींदा आहियो हा त पोइ ॾह ॾह ॾह प्लेटूं ये माना मतिलब उहो रायतो हा ॾह ग्लास रायतो ऐं मां पोइ चवां जेकॾहिं ब कुझु मतिलबु मां ॿ टे महिमान न खाईंदा जीअं नॉनवैज त थोरो दाल अऊं हिकड़ी सब्ज़ी माना ॿ ॿ सब्जियूं हुन लाइ कजो ॿिनि टिनि ॿिनि माण्हुनि जे लाइ दालि फ्राए थी ॿ सब्जियूं थि ॿ सब्जियूं दालि फ्राए पनीर अऊं सुकियलु भाॼी में भिंडियूं रखजो खणी हा ऐं मिठे मिठे में कुझु आहे

रसमलाई आहे हा त उओ चय ईअ रसमलाई ॾिजो पंद्रा वीह पीस हाणे ईअं कुल मिलाके इहा पापड़ ज़रूर रखजो सलाद रखजो हा इहे रखिजो हाणे मूंखे इहो ॿुधायो जेको मां सभु आइटम लिखायोमांव लॻभॻि बजट छा थींदो हिनजो ॿावंजाहु थोरो वधीक नाए चङो हाणे हिकड़ी ॻाल्हि आहे त असांखे खपे होम डिलेवरी असां वटि माण्हू कोनि छोजो असांजो कार्यक्रम आहे महिमान ईंदा ऐं हिकु छोकिरो ॿियों हिकिड़ो मुंहिंजो ॿाहिरि आहे हेॾे को अची न सघंदो तां होम डिलेवरी ॾिजो असांखे हा देवीदास कुटाणी पुराणे निरंकारी भवण जे अॻितां हिन लाइन में ई अऊं भले ॿावंजाहु सौ चयो तांखे असां ॿावंजाहु सौ ॾींदासीं पर क्वालिटी टेस्ट में काई त कम्प्रोमाइज़ न कंदासीं माना घर मां मान जीअं महिमान खाएं त गुण गाये त वाकेई काई शइ खाराई थी हा हा हा न उहा त हिक दफ़ो महिमान घुरंदा ईंदा त जॾहिं बि कार्यक्रम थींदो तव्हांखे ई ऑडर ॾींदासीं न तव्हां ऐं तव्हांखां त पुराणो प्रेम आहे असांजो हुओ ठही पियो हा मोकिलींदा ऐं बिल ठाहे मोकिलियो त तव्हांजो पेमैंट हिते ॾेई छॾिंदासीं हिन खे जेके खणी ईंदो ओके जय झूलेलाल बेड़ा ही पार